हा मूंखे पत मूंखे पतो पियो आहे तव्हां भाॼियूं विकिणींदा आहियो अच्छा त तव्हांजी किथे आहे दुकानु अच्छा अच्छा अच्छा त मूंखे हिक किलो टमाटर गाजर गोभी और मटर खपे अच्छा त लिखी मां चौक सां वधीक दूर न रहंदी आहियां नखास जे पास रहंदी आहियां हा त त त डिलीवरी घर में तव्हां कंदा आहियो अच्छा अच्छा त कहिड़े में छा केतिरे जो ऑर्डर मूंखे करिणो पवंदो की डिलीवरी थी वेंदी अच्छा अच्छा त हे जो मां ऑर्डर कयो हे पंज सौ तांई आहे या हुन खां घटि आहे

हा हा ॿियो छा मां हा टमाटा चयो साढी टे सौ बाक़ी तव्हां धाणा मिर्च अदरक हे एड करे रखिजो मतिलब टोटल मिलाए करे पंज सौ जो तव्हां बिल ठाहे रखिजो और हिन जो डिलीवरी जो कुझु एक्स्ट्रा आहे चार्ज या अच्छा पंजाह रुपिया मथां पवंदो अच्छा अच्छा त भाॼी तव्हांजी ताज़ी आहे अच्छा अच्छा त अगरि मूंखे अगरि अगरि कोई मूंखे शिकायतु हुई या भाॼी में कुझु कमी जैसी हुई त पोइ तव्हां मोटाईंदव अच्छा न त मां अची न सघंदी आहियां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे अच्छा अच्छा हा ॿियो ॿियो तव्हां छा छा डिलीवरी कंदा आहियो और अगरि मूंखे और अगरि मूंखे वधीक बोरो बोरो खपे अगरि बोरो बोरो कॾहिं घुराइणो हुजे त तव्हां छा चओ था अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां मतिलब अगरि मां हिक मुंहिंजो मूंखे जीअं कोई घर में पंहिंजो फ़क्शन करिणो आहे त मूंखे वधीक भाॼी खपे त त तव्हां त त भाॼी भाॼी ठाहिण वारो रांधो बि तव्हांजे पास मिली वेंदो छा अच्छा अच्छा अच्छा त तहां मतिलब केतिरे माण्हूनि जी रोटी ठाहींदा आहियो पंज हज़ार में पंज सौ माण्हू

अच्छा अच्छा छा हा न न जीअं तव्हां पंज हज़ार अगरि वठदव रोटी करण जो त हुन में केतिरे माण्हूनि जो रोटी ठाहे वठंदव अच्छा मतिलब पंज सौ अगरि मोटा माटी मां मञी वञा अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त मतिलब तव्हांखे केतिरो समय लॻंदो आहे तयारी करण में जीअं अगरि तव्हां जीअं सुबुह तव्हां अची वञो त पोइ अच्छा अच्छा त मतिलब सॼो ॾींहुं तव्हां कमु कंदव और जीअं अग अगरि और जीअं मूंखे टी टिनीनि टाइम जी रोटी तव्हां सां ठहाराइयूं भाॼी बि मां तव्हां सां घुरायां रोटी बि मां तव्हां सां ठहारायां अच्छा

अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त हूं हूं हूं अच्छा अच्छा न हीअ बर्थडे पार्टी आहे न त बर्थडे पार्टी आहे न

अच्छा अच्छा ठीकु आहे अछ अच्छा हूं हा हा ठीकु आहे ॿियो तव्हां छा फ़ल फ़्रूट बि विकिणंदा आहियो हा अच्छा त अच्छा कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी भाॼी ईंदी आहे जो ॿाहिरी भाॼी थींदी आहे जीअं मशरुम ब्रोकली और ॿियो कोई गुल बि थींदा आहिनि केले जा त हीअ सभु बि तव्हां ठाहींदा आहियो विकिणंदा आहियो अछ अच्छा अच्छा पनीर बि त हे त इलाही सुठो आहे हा अच्छा अच्छा त हल ठीकु आहे पोइ मां सम्झी वियमि हा मां तव्हांजो सभु सम्झी वियमि त मां तव्हांखे फ़ोन कंदमि असांखे थियणु वारी आहे बर्थडे पार्टी त मां तव्हां सां ॻाल्हाईंदमि हिन बारे में हा हा हूअ त पहुचाइणी आहे हा त मां त मां तव्हांखे एड्रेस हा हा त मां तव्हांखे पतो एड्रेस मोकिले रखां थी और तव्हां मोकिले रखिजो खणी अचिजो भाॼी हा नखास में नखास में जाते नखास में जाते मार्किट लॻंदी आहे न जाते चिड़िया मार्केट आहे हुते हा हा हा

हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा सही ॻाल्हि आहे हा सम्झी वियमि ठीकु आहे अच्छा अच्छा हल ठीकु आहे सुठो आहे पोइ मां तव्हांखे मोकिलया थी एड्रेस ठीकु आहे ओके